भारत में बहुत सारे लोकप्रिय योगा गुरु है उनमें से मुझे कुछ ही पसंद आते है परमहंस योगानंद महर्षि पतंजलि धीरेंद्र ब्रह्मचारी बाबा रामदेव बी की एस अयंगर उनमें से इनमें से मुझे बाबा रामदेव बहुत पसंद आते है क्योंकि इस जमाने में जो योगा लोग नहीं करते योगा को पसंद नहीं करते इस जमाने में बाबा रामदेव योगा को एक नई स्तर में लेके गए है और योगा उन उनका योगा देख के हम हैरान हो रहे कि ये इतना ऐज और इतना साल में कैसे ये योगा ऐसे कर सकते है और बाबा रामदेव के वजह से हमें बहुत सारे हम मतलब हमें जो अच्छा लगता है और हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है जो खाना वो हमें देते है मतलब वो खाना हमें खरीद कर हम उनसे लाते है ये बहुत अच्छी है और वो सारे जो स्वच्छ जो अच्छा होता है ओ ही हमको देते है मतलब वो प्रोडक्ट मतलब वो पदार्थ करके हमको देते है ये इसीलिए मुझे बाबा रामदेव अच्छे लगते है